भारत की मान्यताएँ प्राप्त भाषाएं बाइस हैं जो और हमारे देश के अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं जैसे केरल में मलयालम बिहार में भोजपुरी बैंगलोर में कन्नड़ गुजरात में गुजराती लखनऊ में अवध कलकत्ता में बंगाली आंध्र प्रदेश में तमिल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और मध्य प्रदेश में हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं उसके अलावा जैसे बुंदेली है ऐसे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है उनके शब्द अलग अलग होते हैं बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं लेकिन वो हिंदी भाषा ही होती है जैसे हम जबलपुर में रहते हैं तो जबलपुर में लड़का लड़की बोलते हैं तो मध्य प्रदेश का ही एक शहर है इंदौर वहाँ लड़के को छोरा बोलते हैं लड़की को छोरी बोलते हैं और जे बुंदेलखंडी जो है वहाँ पर लड़की को बिटिया बोलते हैं या बइया बोलते हैं ऐसे करके हैं हिंदी शब्द ही लेकिन उनके बोलने का तरीका अलग अलग है हमारे पूरे भारत देश में विभिन्नताओं में एकता है उसमें विभिन्नताओं में एकता है उसमें हिंदी भाषा ही बोली जाती है सारे देश में हिंदी भाषा ही मातृभाषा को महत्व दिया गया है